हँ यहाँ के एकगो फोटो स्टुडियो छै अजीत कुमार नामके आओर वहाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा फोटोग्राफर सभ छै आओर फोटो अच्छा अच्छा आबै छै बहुत वहाँके फोटोग्राफर सभ मतलब अच्छा अच्छा फोटो सभ अच्छा क्लिक करि दै छै आरु सभ जगह आरु सभ जगहके तऽ इतना अच्छा नहि छै यहाँके जइसे